हल्लो मैम असां ॿाहिरां आया आहियूं ऐं असां लखनऊ में अम्बेडकर पार्क घुमण पिया था चाहियूं त जी असां छह मां अॼु ई घुमिणो आहे ऐं छह माण्हूं आहिनि आहियूं असां ऐं असं सुबुह जो पंजे लॻे छह पंजे न छहें साढें छहें चारबाॻ पुॼंदासीं ऐं असांजी वापिसी बि अॼु जी आहे राति जो ॾहें लॻे जी जी छा मतिलब सुबुह में उते मॉर्निंग वॉक या कुझु असां नथा करे सघूं न असां जी असां इहो सोचियूं पिया की अठें लॻे निकिरुं ऐं ॿी अढाई लॻें अची वञूं त असांजी केतिरा पैसा पवंदा असां छह माण्हूं आहियूं जी जी जी जी

न असांखे त जीअं अठें खां ॿी बाए ॿी लॻें ताईं छह साढा छह कलाक लाइ खपे त हुनजे लाइ तव्हां केतिरा पेसा वठंदा छह छह उते जेकी पार्किंग पवंदी हू असांखे ॾियणी पवंदी या तव्हांजी हूंदी जे उते असां जे अच्छा कुस छड़ा असांखे नोन एसी गाॾी जा हज़ारु ऐं ऐं जिते जितां खे असांखे वठी वेंदो उते ई असांखे छॾंदो यां थोरो घणो लखनऊ घुमाईंदो बि अच्छा बसि हिकिड़ी हिकिड़ी ॻाल्हि हिकिड़ी ॻाल्हि जीअं असांखे रसीद खपे त छा छा ईअं त न की को प्राईवेट गाड़ी मोकिलंदा को कमर्शल गाड़ी हुंदी न जीअं असाखे रसीद खपंदी हुजे अच्छा त हुनमें टैक्स वग़ैराह एक्स्ट्रा त न पवंदा या जेको ठीकु आहे ऐं असां चारि कलाक अॻु तव्हांखे ॿुधायो त टैक्सी बुक थी वेंदी ठीकु आहे मां पंहिंंजे ॿियनि साथियुनि सां पुछी करे तव्हांखे कॉलबैक थो कयां थैंक यू मैम